उदालगुरि जिल्लायाव गाहाय दावबायनाय खाबुफ्रा जोंहा दायो गोबां दंसै लामा सामाफ्राबो हान्थिनायनि जे लामा बा थांलाय फैलाय बेयो जोबोद मोजां जाबाय जोङा खैराबारिनिफ्राय उदालगुरिसिम थांनाय बे ट्रेन लामायाबो जोंहा मोजां ट्रेनजोंबो जोङो उदालगुरिसिम दावबायनायनि दिनै जोङो खाबु दंसै खाबुआ बेयो मोजां आरो गोबां दायो बासफोर गोबां दंसै बेफोरनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन गारि रिजार्भ लानानैबो जोङो उदालगुरि फारसे जोङो दावबायनो हानाय जोङो जाबाय लामाफ्रा सिगां जेरैहायमोन दायो जोबोद मोनसे मोजां माबायाव थासारियाव फैबाय बेनि थाखाय जोङो मोजाङैनो जोङो उदालगुरि जिल्लायावहाय जोङो जे दावबायनायनि खाबुफोर बेखौ जोङो मोजाङै बरथ'मान मोननो हासै जोङो बे उदालगुरियाव उदालगुरि जिल्लायाव थांलाय फैलाय बा बे उदालगुरि जिल्लायाव जाय जायगायाव थांनो बेहाय जोङो थांनायनि थाखाय जोङो गोरलैयै जोङो खाबुफोरखौ जोङो दायो मोननो हानाय जाबाय फिसा लामाफ्राबो फिसा फिसा लामाफ्राबो जोबोद मोनसे मोजां पाखा लामा दायो फ्राय जाबाय बेनिखायनो जोङो उदालगुरि जिल्लायावहाय जे दावबायनाय बेनि खाबुआ मोजां जाबाय होन्नानै आङो दायो सानो